असांजो धर्म असांखे ॾाढी शयूं थो सेखारे ॾाढी शेवाऊं थो सेखारे माउ पीउ जी शेवा वॾे बुज़ुर्गनि जी शेवा जेका माण्हू वृद्ध आश्रम में आहे हुननि जी शेवा करण थो सेखारे कंहिंजे मथां दया करणु जप तप भॻवाननि ते विश्वास करणु मंदरु टिकाणनि जी सेवा करण ऐं कंहिं मददगार खे मदद करे करे कंहिंखें कुझु न आहे त हुननि खे ॾेई करे जेके वॾा बुज़ुर्ग आहिनि जेके परेशान आहिनि हुननि जी मदद करे कंहिंखें माफ़ु करे जप तप करे अहिंसा जो पाठ पढ़ाईंदा आहिनि ऐं हीउ सेखारींदा आहिनि की असांखे कंहिंसां विढ़नो न आहे असांखे कंहिंखें निचो न ॾेखारिणो आहे ऐं सभिनि हिकु बराबरि सम्झे हलिणो आहे सभु असांजा हिकु बराबरि भाउर ऐं भेनरूं आहिनि सभिनि खे ख़ुशीअ सां हलिणो आहे मिली झुली हलिणो आहे ऐं पंहिंजे भारत देश जो नालो ॾाढो अॻियां वधाइणो आहे